हँ हम आभा बोलै छियै अहाँ केँ छियै अच्छा कॉलेज हमर थोड़ा सा मन खराब भए गेल रहै से तऽ छै सर तऽ आयब तऽ दवाइ लए रहल छियै ठीक छै सर हम क्लास आबि जायब ठीक छै सर काल्हिसँ एबै क्लास ठीक यऽ सर थोड़ा सा पढ़ा देब ने

हँ हँ काल्हिसँ आबि जायब

ठीक छै आबि जायब समय पर हँ ठीक यऽ सर हँ हँ

नहि नहि सर आबि जायब पक्का आबि जायब सर

हमहुँ सर ठीक यऽ ठीक यऽ

आबि कऽ देखा देब सर नहि हेतै सर ओ तऽ हमहुँ जानै छियै की करब सर